क्या प्रॉब्लेम है बोलिए जी जी जी बोलिए जी जी जी हाँ हम आर ओ का पानी सप्लायर कर सप्लाई करते हैं

हाँ हाँ

बीस बीस तो बन रहा हाँ हाँ वह मिल जाएगा आप आपको तो पच्चीस से तीस और कई कई तरह का है पच्चीस तीस और चालीस तक का है और क्या फंक्शन है आपके यहाँ भाई साहब अच्छा ठीक है तो आपको लगभग कितने कितना चाहिए हाँ ठीक है आप अपना हमको टाइम बता दे डेट बता दीजिएगा कितने डेट में चाहिए कौन से और किसी को हम भेज देंगे फ़िर एड्रेस लिखवा दीजिए और टाइम अब एन एनी टाइम भेज सकते हैं एड्रेस के साथ हाँ बस यही चाहिए पानी गर्मी का मौसम में तो सुबह से ही चाहिए होगा पानी आपको अब आज कल जानते ही हैं इतना पोल्यूश है तो पानी आपको आर ओ का ही चाहिए होगा

हाँ हाँ वह भी है वह भी आपको मिल जाएगा

हाँ हाँ हाँ वह तो मैं आपको गत्ते के हिसाब से पीसेस के हिसाब से मिलेंगे हाँ आपको कितने पीस चाहिए उसके हिसाब से बताना होगा आपको एक गत्ते में तीस तीस मिलते हैं जिसमें आपको पर पर पीस पाँच रुपया का पड़ेगा तो उसके हिसाब से आपको जितना चाहिए होगा आप उतना आप बताएँगे आपको हम परचेस कर देंगे हाँ डिस्काउन्ट मिल ही जाए मिल जाएगा और उसमें पानी है तो उसमें थोड़ उसमें कितना मार्जिन होता है यह तो उसमें डिस्काउन्ट कितना दिया जाएगा अपने हिसाब से आप फ़िर भी हाँ तो टाइम देखिए आपको टाइम भी चाहिए लेकिन बड़ी भी एक समस्या है तो उसमें कितना छूट दिया जाएगा हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं ठीक है वह सब हमारे यहाँ कोई आपको शिकायत मिलेगा मिलेगा नहीं एक बार ले जाइए दोबारा भी आप हमारे यहाँ यहाँ आएँगे और दूसरों को भी बताएँगे ठीक है फ़िर वहीं डिस्काउन्ट आपको देक देखते हैं डिस्काउंट भी कर देते हैं पर आप इतना सडनली माँग रहे हैं तो फ़िर डिस्काउन्ट क्या ठीक है आप हाँ हाँ मिल सकता है एनी टाइम मिल जाएगा ठीक है ओके ठीक है आप अपना एड्रेस और लिखवा दीजिए टाइम बता दीजिए डेट बता दीजिए हम भेज रहे हैं ठीक ठीक